अहाँके जे छै से हम ऑर्डर देने रहहुँ यौ चिकेनसभके समोसासभके ओसभ हमर नहि अखन तक अभी तक आयल अछि जे छै से अहुँके पैसा गेल कि नहि पैसा तऽ हम भेज देने रहहुँ पैसा गेल कि नहि गेल सेहो नहि हमरा अहाँ कहलहुँ अगर नहि गेल तऽ ओ हमरा कहितौ तऽ तखने नऽ हम फेरसँ अहाँकेँ फेरसँ भेज दयतहुँ अखन तक जे समान अहाँ नहि भेजलहुँए खायवला तऽ ओकरा हम फेर अखन तक भूखल हम छी हमरा अहाँ सामान भेज दिऔ हमर सामान चिकेन अथी समोसा ईसभ चीजकेँ हमरा बहुत चीजकेँ ऑर्डर कयने छलहुँ ओसभ चीज हमरा भेज दिऔ अहाँ अहाँकेँ अगर पैसा नहि गेल यऽ त अहाँ हमरा कहितहुँ तखने नऽ हम पैसा भेज देतहुँ फेर अहाँ देखिऔ नहि गेल यऽ तऽ फेरसँ अहाँकऽ मोबाइल पर फेर भेज दय छी पैसा अहाँ देखिके हमरा बताबु तहन हम पैसा अहाँकेँ दय छी अहाँ हमरा हमर सामान अहाँ हमर भेज दिअ